हिंदी भाषा क्षेत्रीय वर्ण बोलियों से भिन्न इसलिए है क्योंकि क्षेत्रीय बोलियां एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है और हिंदी भाषा हमारे देश देश की मातृभाषा है तो वह सब तो वह सब बोलते हैं हिंदी भाषा बहुत ही सरल भाषा है और सहज भाषा है क्षेत्रीय बोलियां हर हर व्यक्ति नहीं समझ पाता है वह क्योंकि वह एक सीमित क्षेत्र तक सीमित होती हैं और हिंदी भाषा हमारे पूरे भारत में सब लोग समझ पाते हैं क्योंकि वह पूरे देश में बोली जाती हैं